एगो समान मँगेने छलहुँ फ्लिपकार्ट सँ जाहिमे किछु किछु खामी छलै जेना मोबाइल एगो मंगेने छलहुँ किछु दिन पहिने शुरुमे तऽ बड नीक चलल तकर कनिये दिनकेँ बाद चार्जिंग मे प्रॉब्लम स्क्रीन मे प्रॉब्लम जे हमरा चाही छल से नहि भेट सकल ई सभ जे सेवा छै ऑनलाइन लोक के कोशिश रहै छै जे विश्वास पर नीक प्रोडक्ट भेटय एक्सपीरियेन्स बढ़ियाँ रहय सुरक्षित तरहे प्रोडक्ट भेटय लेकिन ई जे मोबाइल मंगेलहुँ किछे दिनका बाद बहुत सारा समस्या सभके सामना करऽ पड़ि रहल यऽ